میں نہیں کبھی تیراکی گیا لوگ سارے لوگ کو دیکھتے ہیں جاتی ہے پوکھر میں دھار میں جاتی ہے بہت اچھا لوگ اچھا لگتا ہے بہت بڑھیا لگتا ہے لوگ رہتا تو اس کو سکھاتی ہے اكاتی ہے تیراکی میں سارے لوگ جاتی ہے پوکھر میں دھار میں نہاتی ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بڑھیا لگتا ہے ماحول اچھا لگتا ہے کپڑا کھینچتی ہے نہاتی ہے کپڑا کھینچتی ہے دھار میں پوکھر میں تالاب میں نہاتی ہے کپڑا کھینچتی ہے کود پھاند کرتی ہے نہا سنا کرتی ہے کھیلتی ہے دھپتی ہے سارے لوگ جاتی ہے اور ہم لوگ تو نہیں جا ہم لوگ جاتے ہیں پوکھر پر دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا بہت اچھا لگتا سارے لوگ کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اچھا لگتا بہت بڑھیا لگتا ہے کپڑا کھینچتے ہی ہے نا